कपिड़ा धोइण लाइ पहिले त माण्हू हथ सां ईअं कपिड़ा धोईंदा हुआ पंहिंजे हथनि सां ऐं मतिलबु उन सां वधीक व्यवस्थित तरीक़े सां माण्हू शांती सां वेही करे पंहिंजी सोटियूं बुटे करे कपिड़ा धोईंदा हुआ पर अॼु जे ज़माने में माण्हू जाम बिज़ी थी विया आहिनि त अॼुकल्ह ऑटोमेटिक मशीन निकिती आहे जंहिंजे थ्रू फटाफट कपिड़ा धोपजी वेंदा आहिनि ऐं वर जे छा कंजो तव्हां मशीन वठो था पिया उन में पाणी वधीक वेंदो आहे बर्बादु थींदो आहे छो चवनि जो उहो मशीन में कपिड़ा पाण ई धोपिजनि था पिया त उहो मशीन पंहिंजे हिसाब सां पाणी ऑब्ज़व करे वठंदी आहे परंतु जॾहिं असां हथ सां कपिड़ा धोईंदा आहियूं त असांजे हथ में हूंदो आहे की असां केतिरो पाणी इस्तेमाल था कयूं पिया ऐं कपिड़ा सुकाइण लाइ त गर्मी में त कपिड़ा ॿाहिरि ई विझी सघंदा आहियूं छोकी सिजु निकरंदो आहे त गर्मी में फटाफट ॿाहिरि कपिड़ा विझी छॾंदा आहिनि त सुकी वेंदा आहिनि पर थधि जे मौसम में हुजे या कुझु हीअं हुजे त थधि में कपिड़ा सुकण लाइ ॿ टे ॾींहं लॻी वेंदा आहिनि छाकाणि जो सिजु न निकरदो ऐं अॼुकल्ह जे ज़माने में त ऑटोमेटिक मशीन आहे जंहिंजे में कपिड़ा बि ऑटोमेटिक सुकी करे निकिरंदा आहिनि पर असांखे तॾहिं बि थोरा सुकण लाइ रखणा पवंदा आहिनि ऐं पाणी वधीक खां वधीक बर्बादु न कयो उन लाइ असां ईअं करे सघूं था पिया की ऑटोमेटिक मशीन जो थोरो थी सघे त घटि इस्तेमालु कयूं ऐं हथनि सां कपिड़ा धोऊं ऐं जेतिरो थी सघे वधीक फाल थोरी देरि पातल कपिड़ा हुजनि या जंहिंखे वधीक धोइनि जी ज़रूरुत न हुजे या घड़ी घड़ी हिकु ई कपिड़ा या ईअं कुझु न धोए ऐं जंहिंखे सच में ज़रूरुत हुजे अहिड़ा कपिड़ा वधीक धो ऐं जेतिरो थी सघे हथ सां धोऊं